हेलो हँ हँ हँ हँ सुनि रहल छी अहाँके बातके ओ अहाँ मिथिला राज्यके सम्बन्धमे पुछऽ चाहै छी आओर आओर मिथिला मिथिला राज्यके जे एकटा जे ई संगठन अइ ओ ओ ओकर हम एकटा सक्रिय सदस्य छी अँइ अहाँ अहाँ ई कहि रहल छी जे मिथिला राज्यके लेल किएक ई माँग कऽ रहल छी सएह ने हँ तऽ एकटा बात हम ई कहब हम हम मिथिला छी हम मैथिल छी अँइ हम एहि मिथिला हम एहि एहि मिथिला हम मैथिल छी हम हमरा सबके मिथिलाराज चाही ई बरिसोँसँ बरिसोँसँ नहि सदियोँसँ ई हमर मिथिलाराज सब राज्यसँ उपेक्षित रहल हेँ हमरा हमर संस्कृति हमर सभ्यता हमर हमर प्राचीनता सबसँ सबसँ अधिक अछि लेकिन एखनहु धरि हमरा सबके अपन मने अपन स्वतन्त्रता नहि भेटल अपन राज्यके स्थापना हम नहि कऽ सकलहुँ अँइ कियाकि तऽ हमर ई हमर ई माइके भाषा थिक हम जाहिठाम जन्म लेलहुँ जाहिठाम हम अपन बढ़लहुँ मने पैघ भेलहुँ आओर ओहि राज्यके लेल हम माँग कऽ रहल छिअनि सरकारसँ आओर हँ नहि नहि ओ छोट छोट जे करैत नहि करैत ओकर तऽ हम ठिकेदारी नहि ने नहि लेने छी लेकिन एतबा तऽ कहब हम मिथिला राज्यमे एकेटा जिला नहि छी हम बिहारके मैक्सिमम जिला मिथिला राज्यके सब भाग अइ सब अङ्ग अछि तऽ हम तऽ ई एकदम हम स्पष्ट रूपसँ कहब जे हम मिथिलाराज लऽ कऽ रहब मिथिलाराजके लेल हम किन्नहु किन्नहु चुप नहि रहब कखनहु चुप नहि रहब आओर हमर संघर्ष हमेशा ई जारी रहत मिथिला राज्यके लेल औ खण्डित एके एकटा कहू जखन कि ई बिहार बिहार राज्य नहि छलै बङ्गाल छलै आओर बङ्गालसँ ई उड़ीसा आओर बिहार आओर झारखण्ड एतेक राज्य भेलै कि हम मिथिला राज्यके माँग नहि कऽ सकै छी ई मिथिला राज्य कि हमर कि हमर जिलाके संख्या कम अइ कि एकर बाजैवलाके संख्या हमरा कम अइ कि हमरा कोनो चीजके अभाव नहि अइ हमरासब चीज अइ लेकिन तकर बावजूदो हमरा स्वतन्त्रता नहि भेटल हमरा अपन राज्यके जे हमर कल्पना अछि बहुत मने बहुतो दिनसँ हम सब जे सँजोने छी कल्पना जे हमर राज्य हैत अपन बेबस्था हैत अपन सरकार हैत से नहि भऽ सकल अछि हम मिथिला राज्यके अरे सबके अपन अपन माँग छनि सबके अपन आवश्यकता छै हमर आवश्यकता हमर माँग हमर हमर नहि जनगणके ई माँग अछि जे मिथिला राज्य हो आओर अपन सरकार हो जी जी जी ठीक छै